जैसे दौड़ने का लक्ष्य होता हैगा तो उस लक्ष्य को हम एक तय करते जैसे आज मेरे को अपने घर से तीन किलोमीटर तक जाना है तो मैं सीधी सीधी रास्ता देखती हूँगी कि मेरे को कहीं मुड़ना ना पड़े कहीं ऊतपटांग जगह ना आए उस चीज़ में मैं अब सीधा सीधा दौड़ती हूँ और एक लक्ष्य बनाई हूँ उसपे मेरे को सीधा वहाँ तक जाना है याने प्रतिदिन वहाँ तक जाना हैगा और कभ कभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ आज तीन किलोमीटर गई तो कल साढ़े तीन जाऊँ या चार किलोमीटर जाऊँ पाँच किलोमीटर जाऊँ तो थोड़ा थोड़ा मैं लक्ष्य अपना अपनी मंजिल तक तय करती हूँगी और उसमें दौड़न में मेरे को बहुत अच्छा लगता हैगा थोड़ा थोड़ा करके एक एक सीढ़ी पार करके मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाती हूँगी अब मैं एक लक्ष्य बनाई हूँ कि मेरे को यहाँ तक जाना हैगा तो मैं वहाँ तक दौड़ती हूँगी और एक दिन वह वहाँ जा के बताऊँगी और दौड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत ख़ुशी मिलती है एक मिल्खा सिंह है जो बहुत काफ़ी दौड़ते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी लगती बहुत पसंद करती है उनको और मैं चाहती मैं उनके जैसी ही कभी दौड़ के दौड़ूँ और उनके जैसी ही रिकार्ड बनाऊँ इस चीज के लिए मुझे उनकी दौड़ को देख के मैं अपने एक प्रेरणा लेती हूँ मुझे ख़ुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दौड़ना और मिल्खा सिंह के बारे में देख कर तो मुझे और ख़ुशी मिलती है और एक लक्ष्य रहता है कि उन्हीं की जैसे दौड़ो और लोगों को मैं सलाह भी देती हूँ कि उन्हीं के जैसे दौड़ो और अगर दौड़ सको तो उन्हीं के जैसे दौड़ो नहीं तो मत दौड़ो और ये मेरी सलाह रहती हैगी और मैं अपने बच्चों को भी यही सलाह देती हूँगी